आजकल हम स्मार्टफोन में इस्टाग्राम लिंकेड फेसबुक वाट्सएप ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और स्मार्टफोन के जो फायदे हैं तो वो है हम कहाँ जा रहे हैं सफर के लिए तो हम उस लोकेशन से सही से पहुंच सकते हैं और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो गूगल का इस्तेमाल करके सारी चीजें वहाँ पर खोजबीन कर सकते हैं या कुछ हमारे कुछ डाउट हैं या कुछ सवाल हैं जो हम किसी से पूछ नहीं पा रहे तो हम गूगल से पूछ के वो सवाल हल कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने रिश्तेदारों से या उनसे कोल लगा के बातचीत कर सकते हैं अगर कोई घूम गया है तो उनसे बातचीत कर सकते हैं हम फोन के द्वारा और जो इस नुकसान हैं तो सबसे बड़े नुकसान तो हैं हमारी जो आंखों के हम दिनभर मोबाइल में लगे रहते हैं तो हमारा आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और बच्चे की पढ़ाई में बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ाई को छोड़ कर गेम खेलने लग जाते हैं तो बहुत सारे नए नए गेम चल रहे हैं तो बच्चे उसमें लग जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं और उनके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और और बच्चों के भी आँखों में बहुत ज्यादा बीमारी के चांस होते हैं